हेलो छो छा थियो हुन कोट खे तव्हां जेका माप ॾिनी हुई मां उन माप ते ई कोट ठाहियो हुयो ऐं बटण बि मां सुठा ई हंया हुआ त कोट में इएं कीअं मिस्टेक थी वई अच्छा ठीक आहे पोइ तव्हां खणी अचो भले त मां तव्हां खे टाइट बि करे करे थी ॾियां ऐं बटण बि जेके तव्हां चवंदव उहे मां हणी थी ॾियां ऐं उन ई जॻहि ते तव्हां कंहिं महिल अची सघंदा ठीक आहे हले तव्हां कलाकु खन में भले अचो पोइ मां तव्हां खे वापस उहो पाराए करे मां वापस तव्हां खां पुछी ओतिरी माप जो मां टाइट करे ॾींदम ऐं बटण बि तव्हां जी पसंदीअ जा हणी ॾींदीमाव हा हा जी तव्हां अचो कलाक में